दिनै जों नुनो मोनो जोंनि आसाम आवहाय जों गोबां मानसिफोरा जोंना एग्रिकालसार एबा खेथिखौ लानानै जोङो सोनारो मानो होनोब्ला जोङो बांसिनानो जोङो खेथियक महरै दङ बे खेथिफोरा जोंनि थाखै गोनांथि बेखौ मावब्लासो जोङो दिनै मोजांहै न'खर बेंलांनो हायो बेखाय खेथिया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि दिनै जों गोबां खेथि मावनो हायो माइ आबादल' नङा जोङो गोबां बेखौ बिनि अनगायैबो जोङो गोरान खेथि जेरैहाय बानलुफोर खफिफोर बेफोरखौबो जोङो मावलांनो हायो बेफोरखौ मावलाङोबासो जोंनि न'खरफोरा थोजासे जायो नङाब्ला जोङो मोनसेल' जुदि आबाद मावब्ला जोंनि नख'रफोरा थाजासे जाया बेखाय जोङो दिनै बेनि उनाव बे बेनि उनाव बे जोङो जेब्ला खेथिखौ मावलाङो अब्लासो जोङो न'खरफोरखौ मोजांहै बेंलांनो हायो दोनै गोबां सुबुङानो दिनै आबादखौ मावनानै गोबां रां खामायदों दिनै जोङो अलसिया जायोब्ला जोङो दिनै बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ जों मोननाय नङा जोङो जाबायदि न'खर बेंनांगौ जोङो जाबायदि सोलिनांगौ बेबायदि जोङो सोलिनो हानाय नङा बेखायनो आबादा जोंनि थाखाय गोनांंथि आरो जों आबादनि सायावनो डिपेन्ट खालामनानै थायो मानोथो होमब्ला जोंहा गोबां बेबायदि गासै सुबुंफ्राबो रोंगौथि गैया बेखायनो जोङो आबादा आबादनि फारसे जोङो सोनारनांगौ जायो बेखौ लानानैसो जोङो गोबां मानसियानो आसामनि मानसिफ्रा न'खरफोरखौ बेंलाङो बेखाय जोङो आबादखौ लानानैनो जोङो मोजांहै जोङो सोलिलांनो हायो दिनै आबादारिनि गोबां मानसिफ्रा दिनै न'खर बेंगासिनो दङ ह' फरियाल फिसिगासिनो दङ बेखायनो आबाद मावब्लासो जों मोनजायो आबाद मावाब्ला जोङो अलसिया जायोब्ला जोङो अभाब जायो बेखायनो जोङो जेब्लानोखि जोङो बे गोदान गोदान फिथाइफोरखौ जोङो फ्रेस फिथाइफोरखौ जोङो बा फ्रेस मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गावनो गायोब्लासो जोङो गावनो मोजांहै मोनजायो नङाब्ला जोङो गुबुननिफ्राय जुदि बायनानै जानांगौब्ला जोंहा बेवहाय खहा दङ देहानि फारसेबो खहा दङ बेखायनो जोङो आबादखौ मावनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जोंनो आबादनि सायावनो सोनारनानै जोङो निरभय खालामो बेखायनो बे आबादखौ मावनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि